مارشل آرٹ ایک ایسی جسمانی اور ذہنی مشق ہے جو صرف لڑائی یا خود دفاع تک محدود نہیں بلکہ روز مرہ کی زندگی میں صحت ڈسپلن اور سیلف کانفیڈنس کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے آج کے دور میں کئی ایسے مارشل آرٹس ہیں جنہیں عام لوگ آسانی سے اپنی روٹین میں شامل کر سکتے ہیں پہلا یہ شوقتیں کراٹے شو شو شوٹوکن کرانٹے یہ ایک جیپنیز مارشل آرٹ ہے جس میں سیدھی پنچیز ککس اور بیسک موومنٹ پیٹرنس کاٹا سکھائی جاتی ہیں سکھائی جاتی ہیں یہ بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے سوٹیبل ہوتی ہے ہر دن بیس تیس منٹ کرانٹے کی پریکٹس سے فٹنیس بھی بڑھتی ہے اور سیلف ڈیفینس کا کانفیڈینس بھی ملتا ہے ٹیکونڈو یہ کورین مارشل آرٹ ہے جس میں ہائی ککس اور فاسٹ فٹ ورک ہوتا ہے ٹائیکوانڈو فلیکسبلٹی اسٹرینتھ اور ڈسپلن سکھاتا ہے اسے سیکھنے سے انسان کا اسٹیمینا بڑھتا ہے جو روز مرہ کی فزیکل ایکٹیوٹی میں کام آتا ہے ٹائچی ٹائچی ایک سلو اور گریسفل مٹیریل آرٹ ہے جو چائنا سے تعلق رکھتا ہے یہ زیادہ تر بڑے لوگوں بڑے لوگ اسٹریس سے پریشان افراد کے لیے ہوتا ہے اس میں